मां जूनागढ़ शहर में रहंदी आहियां इहो विस्तार पहाड़ी आहे ऐं जंगल विस्तार आहे हेत हिते मौसम बदिलाइजंदा रहंदा आहिन हिते सियारे में इलाही सीउ पवंदो आहे ऐं उन्हारे में हिते रही न सघूं एतिरी गर्मी पवंदी आहे ऐं ए बरसाति त हिते इलाही पवंदी आहे हिते बरसाति पवण सां दोधमार थींदा आहिनि ऐं पहाड़ियुनि तां पाणी ईंदो रहंदो आहे इहो नज़ारो ॾिसण लाइ माण्हू बिए शहर मां बि ईंदा आहिनि हिक दफ़ो त हिते वीह इंच बरसाति पई हुई सभिनी जे घरनि दुकाननि में जे अंदरि पाणी अची वियो हुयो हुयो ऐं वण सभु किरनि पिया ऐं ऐं मकान बि थोरा किरिया हुया एॾी बरसाति मां हिते ॾिठी हुई ॾिठी हुई ऐं वरी हिक दफ़ो त उन्हारे में बि बरसाति थी हुई हीअं सभु बदिलाव मां मुंहिंजे शहर में ई ॾिठा आहिनि